असांजे सूरत जिले असांजे सूरत शहर में विकास ॾाढो सुठो वधी वियो आहे हितां असां सूरत शहर में मेट्रो ट्रेन जो कम हली रहियो आहे हाणे इहो साल ॾेढ इहो कम हलंदो उन खां पोए इहो कम पूरो थी वेंदो तंहिंखां पोइ असांजे सूरत सूरत शहर में नई मेट्रो ट्रेन चालू करे सघंदा और असांखे किथे बि अचनि वञण में ईज़ी रहंदो आसान थी वेंदो उहो कम असांजो असां किथे बि पंज मिंट में मां अधि कलाक जो सफ़र असां पंज मिंट में पूरो करे था सघूं और तंहिंखां पोइ असांजे हिते स्कूल स्कूल वग़ैरह जाम सुठा सुठा ठहिया आहिनि जंहिंमें ऐं न सीबीएसई बोड गुजरात बोड अलॻि अलॻि तरीक़े जा सुठे नमूने स्कूल ठई विया आहिनि तंहिंखां पोइ वॉकवे वग़ैरह ठहियो आहे असांजे हिते के जंहिंजे हुन ते माण्हू वॉकवे ते एजेड माण्हू नंढा माण्हू जवान बूढा सभु हली चली पंहिंजो स्वास्थ्यु सुठो रखी सघंदा आहिनि पंहिंजो शरीर सुठो रखी सघंदा आहिनि और हुन ते योगा वग़ैरह करे सघंदा आहिनि मॉर्निंग वॉक में जाम जाम माण्हू ईंदा आहिनि ॾाढी ख़ल्क ईंदी आहे और तंहिखां पोइ रोड बि सुठा ठही विया आहिनि पहिरें खां ऐं गाडन वग़ैरह जेका पुराना गाडन हुया उहो रिव्यू करे वरिता हुननि सुठा पहिरियों उनजी कंडिशन पहिरियों खां सुठी ठही वई और जिते कोन्ह आहिनि हुते ॿिया नया गाडन ठहिया आहिनि प्लस खाइण पीअण जो हर हिक हंधि सभु सुठो ठहियो आहे रेस्टोरेंट होटल्स वग़ैरह असांजे सूरत शहर में ॾाढो कुझु विकास थी वियो आहे और हितां जा नौजवान कंहिं कंहिं आहिनि हिते के भाई जीअं ड्रग्स वग़ैरह आहिनि फिर नशे ई बाज़ी आहिनि उहो हा हुनमें थोरो बहुत सुधार अचणो खपे और किथे किथे अॼकल्ह ईअं बि थी रहियो आहे की कंहिंजे मथां कुझु थोरो बहुत कर्ज थींदो आहे तोसि आत्महत्या करे था वठनि आत्महत्या जे बारे में हीअ सभु बंदि थियणो खपे ई सभु ॻाल्हियूं हिते जेकी न थियणियूं खपनि अॼकल्ह नौजवान में इहो सभु वधीक लॻो पियो आ्हे कुझु थिए थो त आत्महत्या कर्ज थिए थो पढ़ाई में फेल थी थो वञे ॿार त आत्महत्या और प्लस मेन ॻाल्हि त सोशल मीडिया जे बारे में अॼुकल्ह या नंढा ॿार बि गेम वग़ैरह खेॾनि था हुनमें कुझु माण्हू पईसा हारजी था वञनि हुनमें आत्महत्या करे था सघनि बसि ईए ईए हिकिड़ी मुद्दे जी ॻाल्हि आहे ईअ ॾाढी ग़लति ॻाल्हि थी वई आहे हीअ बंदि थियणी खपे असांजे सूरत में धन्यवाद जय झूलेलाल